मुंहिंजो पसंदीदार टी वी शो आहे कपिल शर्मा कपिल शर्मा नाइट मूंखे कपिल शर्मा जी कॉमेडी ॾाढी वणंदी आहे छाकाणि के सॼे ॾींहं जी भाग दौड़ जी ज़िंदगी परेशानियूं टेंशन उहो उन खां अची निजात पाए जॾहिं छंछर ऐं आर्तवारु ॾींहुं ॿ ॾींहं जे कोई सिरीयल हलंदो आहे हुन में माण्हू पंहिंजो टेंशन पंहिंजो ग़म सभु भुलिजी वेंदो आहे जेको कपिल शर्मा जी कॉमेडी में मज़ो आहे ॿे उहो में न ईंदो आहे हर जॻह जेका बि सिरीयल ॾेखारिया आहिनि या ससु बहू या त पोइ घर जा झगिड़ा लफ़िड़ा घटि मां घटि कपिल शर्मा शो में ई सभु नाहे प्योर सुठी फैमिली कॉमेडी आहे हिन मां नया नया जेके बि जेके हुन जा गेस्ट ईंदा आहिनि उहे हर भांती भांती क्षेत्र जा ईंदा आहिनि जेको असांजो ॾाढो प्रभावित चाहे उहा खेल जगत जा हुजनि फ़िलम जगत जा हुजनि भांती भांती जा कलाकार ईंदा आहिनि कपिल जी कॉमेडी असांखे ॾाढी खिलाईंदी आहे उन या विच में पंचिस ॾाढा सुठा आहिनि जे करे उहो शो खणी करे ॾिसण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे कपिल शर्मा शो बुलंदी ते छूए रहे थो बिकॉज़ उहो ॾाढो खिलाईंदो आहे